हेल' औ औ औ ओनथां

अ दे दे दे मोजां जादों आंबो हरनो हरनोसो नंबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय ओरैनो आटसा आटसा सा औ दे

अह' औ औ औ औ औ औ थ' ओरैनो जोंनाव नैबे दतमानिफ्राय बै नेसनेल हाइवे ट्रामलाइनसिम थांनायखौ मोनसे रिफाइरिं खालामदों ओरैनो खालामखांबाय आरोखि बाखि ओरैनो आर माखासे डेभेल्भमेनटेल वार्डफोरखौथ' बे आगोलनिफ्राय एसे माबखौ नुयो औ औ दा सोलिगासिनो औ खिन्थु आगोलनिबादि जेबादि सिपिरिटआव फैदों बेयो एसे खम जादों आरोखि ओरैनो पेक्केसफ्राबो खम मोनदों खोमा सरकारनिफ्राय ओरै सेन्ट्रेलफोरनिफ्राय बेखौथ' जोंबो दांग्रोमनो हालिया जायैबाय सरकारनि मानसिफ्रासो बुजिसिगोन अ औ औ औ दाथ' नैबे दाखालिनि अखा बारहुंखाजोंनो मानि बहुथ फरायसालिफ्रा बे फुराना थिं जाजोब्बाय ना बेफोरो मानि एसे गब्लंनानै क्लास लाजालायै थासारियावबो गोग्लैनाय मानि अनेक गार्जेनफ्रा कमप्लेन होबाय थादों आरोखि दा बेफोरखौ एसे एसे थाब इनिसिटिभ लायोबा खारन शिख्खाखौनो आसल होन्नानै सान्नानै लानाय जायो जिहेथु दा गथ' गथ'फोरनि बबिसथखौ नाइयोब्ला थाब इनिसिटिभ लानांगौमोन आरोखि औ औ औ औ औ औ औ औ बिदिद्रायखौ बारा नुनो मोना औ गैया दा एसआ जोब्बाय आर दा दाथ दाथ माखासे आगोलाव बै डि आर डि एनि समावबो माखासे ब्लेक थखिं जानायफ्रा गुगा जोब्बावबायसो गामि गामिना दा रिफाइरिंनिसो फ्रुसुर दामानि सेंसनसो जानांसिगौ आरोखि बेखौनो नङाब्ला जोंना ओरै औ नुयो नुयो औ औ दा माखासेखौ मावबाय खिन्थु जोंना गामि ओनसोलावथ' फ्राय नाइनटि पारसेन्ट मावनानै जाग्राथ' बेनि बे बान्दो बे जाम्फै थाम्फैनि सायावनो सोनारनानै आबाद मावनांगौ जाहैयो दा बे हिसाबै बेफोरखौ पार्स मानि पेसिलिटि होयोबा बे सुबिदाखौ होनो हायोब्ला गाज्रि नङामोन आरोखि खिन्थु बे खिसुमान माखासे थालांबाय बे स्टेप बाइ स्टेप मावलाङा बेयो औ औ औ औ औ औ औ दे दे दे दे गोजोन्नाय थाबाय दे औ औ दे दे मोजां खोथा दे दे हामबाय दो थेंकिउ थेंकिउ